हमरा लेल मैथिलिके साहित्यकार आ कवि विद्यापति जी छथिन हिनकर पदावली यानी विद्यापति पदावली अत्यंत जनप्रिय अछि बच्चा बच्चा वृद्ध युवक युवती सब व्यक्ति एकर गुणगान करैत छथि घर घर विद्यापतिके गीत बहुत लोकप्रिय अछि दरभंगा मधुबनीसँ प्रतिदिन एहि विद्यापति गीतके गायन सेहो कयल जाइत अछि आ आशा राखब जे ई धरोहर के निभाबैत चलब